कि हाल चाल ओ बिहारमे अहाँके कोन फिलिम नीक लागैए मतलब कोन फिलिमसब अहाँ देखै छी मैथिलीमे हँ तऽ मैथिलीसब जेना अहाँके मतलब आओर ओहिमे कि चाहै छिए जे बदलाव होइ आओर मतलब पारिवारिक स्तरपर फिलिम बनै कि मतलब आइकाल्हिके दुनिआ छै ताहिपर अरे अच्छा तऽ ओहिमे कि मतलब एकेटा एक्टर दिऔ मतलब अभिनेतासबके बदलि दिऔ से सब एकेटा अभिनेता जे कि बदलि दिऔ कि वएह रहऽ दिऔ हँ मतलब मैथिली फिलिम अहाँके नीक लागैए देखैमे नहि कि मतलब विशेष चीज देखै छिए हँसिओ लागैए देखै कालमे मतलब बुझैए छिए ने भाषा मतलब कि नीक लागैए ने देखैमे अच्छा तऽ ओहिमेके लोक जे बाजै छै मतलब नीक लागैए मतलब अपना भाषामे अइ तेँ नीक लागैए अच्छा तहन आओर ई फिलिम कनि फिलिम बनबाके चाही आओर मैथिली भाषामे फिलिम बनबाके चाही आओर

अपन लोकल अपन लोकल भाषामे होइ तऽ नीक लागैए देखैमे नहि आओर फिलिम आओर फिलिमसँ बढ़िआँ झाइए मैथिली फिलिम देखैमे अपन इलाकामे छै अपन अथी भाषामे छै अपन अथी छै हम्म